मूंखे गाननि में वधीक रॉमेंटिक गाना वणंदा आहिनि ऐं ऐं झूने ज़माने जा जेके गाना ॻायल आहिनि उहे जाम पसंदि आहिनि जीअं त अनारकली ऐं किशोर कुमार लता मंगेश्गर वग़ैरह जा गाना ॿुधण में वधीक ई आनंदु ईंदो आहे ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं पंहिजे दिलि खे शांति मिलंदी आहे हिकदमि एकांत में वेई करे गाना ॿुधण में जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं असां वरी कॾहिं कॾहिं पिकिनिक ते वेंदा आहियूं त पंहिंजो टेप रेकॉड गॾु खणी वेंदा आहियूं ऐं असांजा जेके पसंदीदा गाना आहिनि उहे असां वॼाए करे ऐं पंहिंजो मौज माणींदा आहियूं ऐं अॻियां असांखे ॿिया साथीदार बि मिलंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी पसंदीदा गाना ॿुधाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे